हम लिखते समय जो है ध्यान को एकदम केन्द्रित करना चाहिए केन्द्रित का मतलब यह हुआ कि एक सेंटेंस को पूरी लाइन पढ़े उसके बाद दुबारा उसको जो है लिखे एक लाइन पढ़ करके फिर उसको लिखना फिर पढ़ना फिर लिखना इससे क्या होता है कि ध्यान केन्द्रित रहता है कि हम किस सेंटेंस को लिखे और कौन सा सेंटेंस मेरा कम्पलीट हुआ कौन सा नहीं हुआ तो यह सारा कुछ जो है लिखते समय यह ध्यान में रखना चाहिए और लिखने का सही तरीका होता है कि अब जो है फुल स्टॉप कहाँ है कॉमा कहाँ है वह सारा कुछ जो है इसमें लिखना पड़ता है तो लिखते लिखते जो है जो है पेज कम्पलीट हुआ फिर अगला पेज मतलब कम से कम पाँच या चार पेज जो है डेली डेली लिखना चाहिए उससे होता है क्या लिखावट में सुधार होता है आपका लिखने का हैण्डराइटिंग अच्छा बनता है ये सारा कुछ जो है देखते लिखने में वहाँ हो जाता है तो यह जो है हम हम लोग जो है ज़्यादातर हिन्दी भाषा में लिखते हैं हिन्दी के अलावा इंग्लिश हो गया और जो है मैथिली वगैरह कम लिखते हैं हिन्दी सबसे ज़्यादा लिखते हैं हिन्दी हम लोगों का मतलब मातृभाषा है तो इसको जैसे जो है हिन्दी हम लोगों बहुत ढेर सारा लिखते हैं डेली लिखने से प्रैक्टिस बढ़ता ही है साथ साथ वह पढ़ाई भी होता है ध्यान में मतलब वह रहता है कि हाँ लिखिए यह पढ़े यह लिखिए अगर दस दिन के बाद में मतलब वो ये सुन पढ़ करके लिखते हैं तो ध्यान में रहता है कि यह हम पढ़े हैं यह ध्यान में रहता है और लिखे हैं यह इस पेज में लिखे हैं तो लिखने का सबसे अच्छा मतलब वह प्रभाव पड़ता है हैण्डराइटिंग में हैण्डराइटिंग मतलब हैण्डराइटिंग वह जो हाथ से लिखते हैं है ना तो हाथ से देखते पढ़ करके लिखना और आगे जो है वह दाढ़ी बनाना नियमित डायरी बनाने से जो है हम लोग क्या किए आज नही किए यह सारा जो है डायरी में नोट करते हैं तो यह एक दिनचर्या बना हुआ रहता है तो इसको कॉपी में एक तरीके से नोट कर लेना चहिए कि हम लोग कितना समय में कौन सा काम किए कितना समय पढ़े कितना समय खेले कितना समय मतलब खाने में लगाए जो भी काम हुआ तो वह सारा कुछ एक नोटबुक के थ्रू डायरी में लिख लेना चहिए उससे प्रत्येक दिन का वह डायरी जो है बना हुआ रहता है और दिनचर्या बना हुआ रहता है तो इसमें लिखने का अभ्यास भी काफी अच्छा बन जाता है यह मान के चलिए कहीं चले गए तो उसमें जो है उसको नोट कर लिए कि इतना समय में वह गए हैं इतना समय में वह तो उसे सही से नियमित रूप से वह हम मेरा दिनचर्या बन जाता है तो देखने का जो है डायरी एक नार्मल डायरी पर के अलावा एक नोटबुक हो जाता है नोटबुक में जो है और उसमें जो है उसमें जो क्वांटरे इम्पोटेंट हुआ उसको नोट कर लिए कोई कही पर दिखा कि यह काम हमको करना है तो वह जो है ध्यान में रख करके नोटबुक में नोट कर लिए कोई अच्छा चीज़ लगा कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो वह जो है कोई अच्छा लगा तो इसको किस तरीके से डिजाईन है क्या है यह वह सारा कुछ उसमें नोट कर लेते थे इससे क्या होता है कि जो हम आगे आने वाला दिन में जो है हम लोग भूलते नहीं हैं और लिखने का भी इसमें अभ्यास बना हुआ रहता है और पढने का भी और कहीं भी क्या काम किए किस समय में जो है वह सारा कुछ कॉपी में लिखा हुआ रहता है तो इस तरीके से जो है हम लोग लिखते पढ़ते हैं